हमर सबके इसकुलमे खेल प्रतियोगिता होइ छै जाहिमे हमहूँ भाग लेलिए रहै रीलिङ्ग दौड़मे ओहिमे हम प्रथम अस्थान प्राप्त करलिए जाहिसँ हमरा गोल्ड मेडल मिललै रहै अफसरके द्वारा आओर एहनो ने बहुत लोक प्रतिभागीसब बहुत इसकुलसँ प्रतिभागीसब अएलै रहै जाहिसँ हमरा ई भेल जे हमहूँ किछु कऽ सकैत रहिए आओर हमरा बहुत सुन्दर लागलै रहै प्रतिभागीसभके सामना हमरा गोल्ड मेडल मिलल हमरा बहुत नीक लागल आओर हम की कहब बहुत सुन्दरसँ भेल जाहिसँ रीलिङ्ग दौड़मे हमरा ई समझमे आएल जे ई एना होइ छै ई एना होइ छै ई एना कएल जाइ छै बहुत सुन्दरसँ प्रतिभागीसब बहुत अएलै रहै बहुत लोकसब अएलै रहै जाहिसँ हमरा बहुत सुन्दरसँ सब प्रतिभागीसबसँ एना भेलै बहुत सुन्दरसँ तऽ हमरा मेल्ड गोल्ड मेडल मिललै आओर हमरा अफसर द्वारा हमरा बहुत सुन्दर लागल